नमस्ते सर सर हमें छोटे बच्चों का कपड़ा चाहिए जी हमारा छोटा छोटा दुकान है तो हम छोटे बच्चों को जी छोटे बच्चों का कपड़ा चाहिए दुकान से सेम माल चाहिए हमको ठीक है जी जो एक साल सर कपड़े मॉडल चाहिए थोड़ा और एक साल से लेके बारह साल के ब जी कपड़ा ही चाहिए शादी में पहनने लायक और थोड़ा मॉडल टाइप अच्छा कपड़ा हो क्वालिटी अच्छा हो जी और मैं अपनी दुकान में जैसे एक साल से बारह साल तक के बच्चों का कपड़ा रखती हूँ हाँ जी थोड़ा मतलब बहन जी कपड़ा तो हमको जैसे कि बच्चियों का और लड़कों का कपड़ा चाहिए हाँ हाँ तो जैसे माल आप लोग डिलिवर करते होंगे ना है ना तो वही हमको चाहिए और इ हमारी अभी नहीं दुकान खुली है हाँ जी तो हम यहाँ फ़ैंसी कपड़े रखते हैं छोटे बच्चों के लिए ही खुला है हाँ फ़ैशनेबल जो आज कल लोग बहुत पसंद कर रहे हैं छोटे छोटे कपड़े जो होते हैं बच्चों के हाँ जी जी जी जी नहीं तो हमको खुला में नहीं चाहिए होलसेल में चाहिए ठीक है थोड़ा सस्ता पड़ेगा ना होलसेल में थोड़ा जी जी जी रेट थोड़ा कम लगाइएगा हाँ हमको चाहिए अब दुकान से जी जी जी ये हाँ आज कल के लोग थोड़ा मॉडल कपड़ा पहनते हैं छोटे बच्चे भी और सब पसंद भी करते हैं ठीक है ऐसे ही कपड़ा हो ठीक है सर जे जी इससे कोई शिकायत ना होगी अब माल में कोई फटा हो या रोल से ही कपड़ा पैक करके दे

जी ठीक है जी शर्ट तो वही हमको चाहिए और आपका जितना भी पैसा होगा हम पेमेंट कर देंगे ठीक है सर चलिए ठीक है सर धन्यवाद नमस्ते